नमस्ते अच्छा अच्छा अच्छा कब ले गए थे मोबाइल आप अच्छा एक हफ़्ता हो गया तो आप कहीं और मत दिखाइए और जो है दिक़्क़त क्या क्या आ रही फिर से बताइए दिक़्क़त बताइए फिर से क्या क्या दिक़्क़त आ रही है अच्छा यह दिक़्क़त तो यह कब से आ रही है दिक़्क़त एक महीने से कि एक हफ़्ते से दिक़्क़त आ रही कि एक महीने से अच्छा जब से आप ले गए हैं तब से दिक़्क़त आ रही तो आवाज़ ना आने का एक कारण और हो सकता है नेटवर्क दिक़्क़त आ रही हो नेटवर्क रहता है घर पर बराबर अच्छा नेटवर्क जैसे अगर नेटवर्क गड़बड़ होगा तो और लोगों के मोबाइल में भी आवाज़ नहीं आएगी तो नेटवर्क गड़बड़ रहता है तो और लोगों और लोगों के मोबाइल सही से चलता है ना अच्छा और बस यही एक दिक़्क़त है चार्जिंग वार्जिंग की दिक़्क़त और कोई अच्छा ऐसा तो नहीं होता मोबाइल चलते चलते बंद हो जाए या रुक जाता होगा बीच में जैसे हैंग कर जाता है अच्छा टूँ टूँ की आवाज़ आती है और बंद हो जाती है और मतलब यह सिर्फ़ कॉलिंग में दिक़्क़त आती है कि जो है कि इ जैसे और कोई आप कुछ चलाते हो मोबाइल में तब भी रुक जाता है हाँ तो वही चीज़ उसमें जैसे गेम येम या और कोई काम करते समय बंद तो नहीं हो जाता ना अचानक से अच्छा ठीक है तो आप जो है भिजवाइए हम मतलब देख लेते हैं ठीक कर देते हैं इसको हम ठीक करते हैं ठीक है नमस्ते सर मैं ठीक कर दूँगा